بچوں کے لیے ڈرائنگ یا پینٹنگ جیسے فنون کو شروع کرنے کے لیے صحیح عمر وہ سات یا آٹھ سال ہوتی ہے کیونکہ اس وقت تک بچے اپنے دماغ سے سوچنے اور سمجھنے پر قابل ہو جاتے ہیں اور وہ سماج اور معاشرے میں چیزیں دیکھ کر اور تھوڑا سا پینٹنگ وغیرہ میں جو ہے وہ چیزوں کو سمجھنا اور پینٹ کرنا کہاں کون سا کلر لگے گا اور کہاں کون سی چیزیں آئیں گی اس کا نقشہ کیسے کھینچا جائے وہ تھوڑا ان کو سمجھ میں آنے لگتا ہے جس کی وجہ سے بچے کی عمر سات آٹھ سال یہ مناسب عمر ہے جس اس عمر میں بچے اگر شروع کریں تو وہ اچھے پینٹر وغیرہ بن سکتے ہیں